आमच्या गोंयांत कोंकणी उलयतात आनी कोंकणी आमी फुल्ली आमी कोंकणींत उलयनात मात आमी मदीं मदीं इंग्लीश वर्ड्स आमी यूझ करतात आनी ताच्या खातीर कोंकणी केन्ना केन्ना उलोवपाक आमकां डिफिकल्ट पडटा कोंकणी आमकां स्पेशली डिफिकल्ट पडटा कित्याक आमकां आमी गोंयांत रावन आमी कोंकणी म्हणल्यार स्कूलांत वयता कॉलेजीक वयता म्हणल्यार आमकां कोंकणी असो एक स्पेशियल सबजेक्ट आसना आमकां डिफ्रंट तरेचे सबजेक्ट आसता देखून आमकां कोंकणी बरोवपाक आनी वाचपाक मातसो प्रोबलम जाता कित्याक कोंकणींत बरोवपाक बरोवप वेगळें जाता आनी वाचपाक सुद्दां खूब वेगळें जाता कोंकणींत तूं कितें उलोवंक शकता कित्याक आमी घरांत खंय रावता आमच्या आजू बाजू जे लोक रावता तांचे कडेन आमी कोंकणींत उलयता सो उलोवपाक आमकां तितलो फरक पडना फक्त इतलेंच जाता की आमी इंग्लीश वर्ड्स मदीं मदीं यूज करता तर आमचे जे आजू बाजू आसा आमी तांचे कडेन उलोवंक शकता कोंकणी सो आमची उलोवपाची तितली ओके आसा मात जेन्ना आमी बरोवपाक वयता वाचपाक वयता तेन्ना आमकां ती खूब डिफिकल्ट जाता कित्याक केन्ना आमी बरोवंकच ना न्हय केन्ना आमी आयकूंकच ना वाचूंकच ना सो ती आमी वाचपाक गेल्यार आमकां मातशे डिफिकल्ट पडटा